دس سو پانچ اٹھارہ ہزار تین سو پینتالیس گیارہ ہزار پانچ سو ترانوے پانچ لاکھ پینتیس ہزار تین سو پندرہ پندرہ ہزار تین سو بارہ